جی السلام علیکم میم جی آپ انوار العلوم کالج سے بات کر رہیں جی میم جی میم وہ میں ایکچولی میرا پرس گم ہو گیا کالج میں جس میں میرا پرس میں ہال ٹکٹ تھی اور اور تھوڑے چیزاں تھے کلاس اٹینڈ کری میں اٹینڈ کرنے کے بعد میں بھول کے پرس گھر کو آ گئی ابھی وہ مس ہو گیا میرے سے پرس اسی کے بارے میں آپ سے بات کرنے کا تھا جی جی صحیح نہیں میم وہ بھول کے میں مس کر دی وہ پرس ابھی میں گھر پر آ کے دیکھی تو جی جی ہاں ہاں وہ میڈم کیمریس میں دیکھنا تھا نا کیمرے میں ہاسٹل میں وہ کلاسیز میں رکھے لگے ہوئے ہیں نا کیمرے اس میں ذرا آپ دیکھیے نا میم جی ہال جی ہال ٹکٹ تھا جی ہال ٹکٹ رہنے سے میں اتنا پریشان ہو رہی ہوں ایگزامس کا ہال ٹکٹ ہے تھا اس میں بہت پریشانی ہو رہی میم ایسے جی جی نہیں میم میرا ہال ٹکٹ پہ سب میرا نمبر نام فوٹو میرا ہی تھا تو ہال ٹکٹ لے کے بھی کیا کر سکتے لوگ بولے پورے میں فرینڈس کو کال کر کے پوچھی میرا پاچ گم گیا بول کے تو کوئی بھی کسی کو بھی نہیں دکھا بول کے بولے ان لوگ تو پھر بھی آپ کو میں بات کریں گے بول کے میں آپ سے کر لی کال جی صحیح ہے آپ ذرا ٹرائی کریے نا آپ کیمرے میں دیکھیے دیکھ کے میرے کو بولیے جی ہاں ٹھیک ہے میم جی ہاں ہاں ٹھیک ہے میم ویسا تو ہے

ہاں ہاں میم وہ ایگزامس کب سے ہے ٹوینٹی ایٹ سے ہے اوکے میم جی رویزن وغیرہ چل رہا تھوڑا تو میں اس لیے زیادہ پریشان ہو کے بولی آپ کو ہوں جی میم میم کالج پہ آپ کب تک رہتی فور او کلاک تک رہتی ہیں میم میں آ کے آپ سے مل سکتی نہیں نہیں کلاس میں اور ایک بار چیک کر لیتی ہوں آ کے جی جی جی جی میم اوکے اوکے میم تھینک یو میم سو مچ اوکے اوکے تھینک یو میم